जी हाँ मुझे बिजली के खतरों के बारे में कुछ जानकारी तो है जैसे कि कभी कभी शॉट सर्किट हो जाता है और कभी कभी जो तार होते हैं हैंगे वो छिल जाते हैं या फिर जो मीटर होता हेगा उसमें कुछ शॉट सर्किट के वजह से कुछ दिक्कत आ जाती है तो उस समय पे हमें अपने जो बिजली की जहाँ पे भी मतलब बिजली होती है वहाँ पे ज़्यादातर चप्पल पहन कर या फिर जो प्रोटेक्शन होता है जैसे कि रबड़ के ग्लब्स होते हैंगे उसको पहन कर ही उसे टच करना चाहिए या फिर छूना चाहिए और कई बार तो हमें जो पेड़ होते हैं उनके नीचे भी खड़े नहीं होना चाहिए क्योंकि जब बारिश होती है या फिर तेज हवाएँ चलती हैं तो ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं बिजली अक्सर वहीं पे ही गिरती है तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ध्यान देने की चीज़ है तो हमें जब भी बिजली की तार छूते या किसी भी चीज़ को छूते हैं तो जो चप्पल होती है जो कि रबड़ से बनी होती है या फिर ग्लब्स होते हैं उनको पहन के उसका सही उपयोग करना चाहिए